पशु हमसब गाँव देहात बुलि कऽ खरिदैत छी पशु पोसलासँ दुध मिलैए गोबरमे फयदा होइए या हर चीजमे पशु पोसलासँ फैदा छै किनै लै जाइत छी तब अकेला कहैए केओ पचास कहैए लेकिन जतेक चीज रहैत छै से हमसब खरीद कऽ लाबैत छी पोसैत छी सेबा कयलामे गौ सेबामे फैदा छै धर्म छै गायके दूध हर काममे अबैए गायके दूध पूजा पाठ सबमे काम दैए गौ माता छथिन हुनका सेबामे नेबा मिलैए आओर हमरा सबके टाइम पास भी होइए हुनका सेबासँ हर चीजमे लाभदायक हय पशु पोसलासँ पशु गाय भैंस सब लाभदायक अछि हर चीजमे हुनकर काम आबैत छै लागल रहैत छी आओर किन बेच होइत रहै अछि हमर सबके टाइम पास भी भऽ जाइए ओहिसँ लाभ भी होइए बालबच्चा भी ओहिसँ पोसाइत छै गोबरसँ खेतीमे काम आबैए हर चीजमे फैदा अछि गाय भैंस पोसलासँ हर काम मे लाभ गाय भैसके दूधसँ बालबच्चाके पोसण पालन होइए हर काममे दूध काम दै छै जतेक दबाइ काम नहि करैत छै ओहिसँ बेसी गाय भैंसके दूध काममे आबैत छै ओहिसँ फायदा होइत छै हमसब चाहैत छी जे बालोबच्चा एहि सबमे लागल रहए अपन टाइम पास करै अपन फायदाके लाभ उठाबै